جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس کو کافی ماؤں کو کافی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو صاف ستھرا ایک الگ کلیننیس پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اور بچوں میں بچوں کا ابھی وہ بیکٹیریا وغیرہ وائرس وغیرہ کا زیادہ تو اس کو ہر دن نہلاؤ دھلاؤ اور ماں کو یہ بات کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کے صاف ستھرا اور کیسے رکھنا ہے ہمیں اور بچوں کے خاص دھیان رکھنا چاہیے ایک آدمی کو فی الحال تو ایک کو رکنا چاہیے بچے کے اوپر کہ بچے کو ہر ایک گندگی سے بچائیں اور اسے صاف ستھرا جگہ میں رکھے اور جو بھی ہو اس کو کلیننیس پہ دھیان رکھنا چاہیے اور ماں جو ماں ہیں ان کو اپنے بچوں کو ایک پوشٹک آہار دینا چاہیے اور پھی الحال کچھ منتھ ماں کو اپنا ہی دودھ وغیرہ دینا چاہیے جس سے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ مضبوط ہوں اور ایک اچھا بچہ ہو اور بچوں بچوں پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی وہ بچے ہیں تو فی الحال اس کو ہر طرح کا ایک وہ ہوگا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے تو ایک ماں کو اس کے ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں میں کیا صحیح ہے بچوں کے لیے کیا ہے اس کے صٖٖفائی پہ دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ماں کو اس بات کا بہت سارا دھیان رکھنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو ٹھیک سے رکھنا چاہیے